सिंगिंग दी अगर में गल्ल करा ओह्दे उप्पर अगर कियां में कम्म करनी होन्नी जैदा प्रोफेशनल सिंगर तां हैनी आं में लेकिन इ'यां सिंगिंग मेरी जेह्ड़ी ऐ इ'यां गे होंदी रौह्ंदी ऐ इ'यां गानी होन्नी घर गानी होन्नी आ जियां कोई शादी ब्याह् होई गेआ निक्के मुटे फंक्शने च इ'यां गे मतलब बैठिये गानी होन्नी आ स्कूल च परफार्म कीत्ती दी सिंगिंग स्कूल गानी होन्नी आ जेह्ले स्कूल कोई फंक्शन जां फिर कुछ रिपब्लिक डे जेह्ड़ा जेह्ड़ा बी होंदा ऐ कुछ जो बी कुछ बी होंदा ऐ जेह्दे च उंदे च उत्थे गानी होन्नी आं सिंगिंग ते सिंगिंग के बारे च जेह्ड़े वर्क जेह्ड़ा ऐ मेरा जैदा ते निं प्रोफेशनल सिंगर नेईं आ में सिंगिंग इ'यां में निक्के मुटे जो बी ऐ फंक्शने च गांदी रौह्नी आं डोगरी सिंगिंग करनी होन्नी आ में सिंगिंग करना अच्छा लगदा मिगी काफी अच्छा फील होंदा डोगरी सान्ग डोगरी सिंगिंग जैदा अच्छा होंदा मिगी सिंगिंग अच्छा फील होंदा सिंगिंग करिये इक अच्छी फीलिंग औंदी ऐ सिंगिंग करना इक अच्छी गल्ल ऐ और डोगरी सिंगिंग च गे अपनी डोगरी दी बड़ाबा देना ऐ ते और इक अच्छे मतलब इक अच्छा कम्म गे ऐ इक अपनी डोगरी दी बड़ाबा देना जेह्ड़ा ओह् अच्छा कम्म ऐ सिंगिंग जेह्ड़ी ऐ बस सुन्नी होन्नी आं उंदे उप्पर जेह्ड़ी ऐ वर्क जेह्ड़ा ऐ करना ओह् पेह्लै में उस्सी अच्छी तरह कन्नै सुन्नी होन्नी आं प्रैक्टिस करनी ओह्दी फिर गाने दी जेह्ड़ा ऐ अच्छी तराह कन्नै तेआर करना लिक्खने लुक्खने दी मी कोई उन्नी कदे कदार लिक्खने दी कोशिश बी करनी होन्नी आं जैदातर ते नेईं लिक्खनी होन्नी आं कोशिश करनी होन्नी आं कऐ लिखी सकां अपनी सिंगिंग उप्पर वर्क करनी होन्नी आं कि अच्छी सिंगिंग करा अच्छी सिंगिंग करी सकां और ग्रां च रौह्नी होन्नी आं अपनी जेह्ड़ी पुरानी दादियां होंदियां न उंदे कोला सुननी आ जेह्ड़े पराने पराने गाने होंदे न भाखां बगैरा उंदे कोला सुननी आ उंदे कोला काफी जैदा नालेज मिलदा ऐ मिगी परानी परानी चीजें दा पता चलदा ऐ और जेह्ड़ा बी होग सब सनांदे न उने दिक्खिये उने पढ़िये उंदे उप्पर कम्म करनी आं कि कियां में इस्सी गाने दी अच्छा बनाइयै लिखां और कियां इस्सी अच्छा गां उंदे कोला काफी जैदा हैल्प थोई जंदी ऐ अपनी दादी कोला क्युंकि ओह् पराने जमाने दियां न उनें काफी जैदा पता होंदा कि पराने जमाने च डोगरी दे जेह्ड़े लोक ऐ हे न डोगरी गाने उप्पर वर्क करनी होन्नी आं पराने जमाने च जेह्ड़ी डोगरी लोक ऐ हे कन्नै कन्नै नमें नमें गे ओह् गाने सनांदे न नमीं नमीं गै चीजां सनांदे न मिगी प्योर जेह्ड़ी डोगरी च होंदियां न अजकल्ल ते बिल्कुल थोह्ड़ा मिक्स होई गेदा हिंदी डोगरी मिक्स करिये बिल्कुल प्योर कोई इन्ना जैदा निं होंदा ऐ लेकिन उंदे कोला मिगी बड़ी सारी अच्छी चीजें दा पता चलदा ऐ ओह् मी सनांदे न गाई गाइयै सनांदे न मिगी इ'यां प्योर डोगरी च सनांदे न कि कियां कियां करना कियां ऐ गाना ते उंदा में सुनियै उने और अच्छा ते बेह्तर तरिके कन्नै उस्सी बनाने कोशिश करनी आं ते इ'यै मेरा कम्म ऐ ते इ'यै मेरा वर्क ऐ जेह्ड़ा मेरी सिंगिंग उप्पर ऐ ते इन्ना क में कम्म करनी होन्नी ऐ और जेह्ड़ा ऐ बाकि में जेह्ड़े गाने शाने जेह्ड़े मेरे सिंगर न उंदे गाने सुन्नी होन्नी आं ते हून उन्दा गै सुनियै उंदी गै प्रैक्टिस करियै अच्छा अपने आप मतलब गाइयै उ'ऐ ने गान्नी होन्नी आं बस